हरिओम साईं हरिओम जी साईं

बराबरि साईं तव्हांजी उमिरि जीअं सठि साल आहे त तव्हां साईं हाणे तव्हांजी उमिरि रिटायरमेंट जे हिकदमि क्लोज़ ई आहे राईट त मां तव्हांखे उहो सजेस्ट कंदोमाव साईं उहो तव्हांखे मां सलाहु ॾींदमाव की तव्हां उन्हनि पेस उते मूड़ी लॻायो पंहिंजी जिते सभिनी खां घटि में घट रिस्क हुजे ठीकु आहे पाण खे रिस्क रिस्क घटि में घटि हुजे ॾिसो रिटर्न जिते रिस्क वधारे हुंदी आहे उते रिटर्न भले चवंदा आहिनि वधारे हूंदो आहे पर पा उहो एज जे हिसाब सां हूंदो आहे जीअं हाणे तव्हांजी जवानी हुजे त तव्हांखे मां चवां की तव्हां रिस्क वधारे खणी सघो था पर तव्हांजी जीअं हाणे ॿुडापो आहे साईं त पाण खे पंहिंजा जेके तव्हांजा पेसा आहिनि उहे सुरक्षित हुजणु खपनि उहे सई हथनि में हुजणु खपनि त मां तव्हांखे सलाहु ॾींदुमि साईं की जीअं सीनियर सिटीजन में तव्हां थींदा एफ़ डी में पेसा लॻाए सघो था उन में अठ टके ये आस पास साईं तव्हांखे रिटर्न मिलंदव एफ़ डी में ठीकु आहे ऐं मां ईअं चवंदुमि की सभु पेसा हिकु हंधि न लॻायो साईं की बि हिकु एफ़ डी में ई लॻायूं पाण तव्हां हिक एस आई पी पाण करे सघो था ठीकु आहे उन में कीअं हुंदो आहे साईं की हिक कंपनी ई अहिड़ी हुंदियूं आहिनि की जे में रिस्क सभिनी खां घटि हुंदो आहे जीअं गवर्मेंट बॉन्ड्स सोक्यॉरिटीस थींदियूं आहिनि उन में रिस्क घट हुंदो आहे ऐं रिटर्न नॉर्मल रिटर्न हुंदो आहे भई एफ़ डी खां बि थोरो वधारे हूंदो आहे त सभु पेसा पाण हिक हंधि में न लॻाईंदासीं टे चारि हंधि लॻाईंदासीं पाण पेसा ऐं ॿियो पेसा थोरो पेसो साईं पाण रिटायरमेंट प्लानिंग में लॻाए सघूं था उन में कीअं हूंदो आहे साईं की हरु सालु भई तव्हांजे मथां आहे उहो पंज साल था भरो ॾह साल भरो भई हरु सालु तव्हां हिकु फ़िक्सड इंकम तव्हां भरंदा उन में ठीकु आहे की भई स साल जा लखु रुपिया भरिया पाण पंज सालनि ताईं त पाण पंज लख रुपिया भरियासीं मतिलब मूं वटि हिकु प्लान आहे जेको गैरंटीड पेंशन प्लान चइबो आहे उन खे उन में कीअं थींदो आहे साईं की सम्झो तव्हां हरु सालु लखु लखु रुपिया भरिया पंज साल ताईं तव्हां पंज लख भरिया पोइ तव्हांजी जेकी इंकम आहे ऊ अठें साले खां यां नाएं साले खां डिपेंडींग अपॉन तांजी एज ऊ सॼो ऊ तांजी इंकम चालू थींदी पोइ हरु सालु तव्हांखे हरु महीने टेवीह सौ रुपिया तव्हांजे अकाउंट में ईंदा ईअं त तव्हांजी हिक चालू थी सघंदी त मां उहेई चौंदोमांव मुंगिंजी सलाहु उओई रहंदव की हिक हंधु सॼो पेसो न लॻायो सभिनी हंधु पाण धीरे धीरे थोरो थोरो पेसो लॻाए करे कवर करे सघूं ता तांजो साईं घणो प्लानींग आहे पेसो मन तव्हां साल जो घ इनवेस्टमेंट करे सघंदा साईं मूड़ी तव्हां सीड़प करे सघंदा जी साईं बराबरि हा त साईं पंज लख सुठी रक़म आहे त पंज लख पाण सम्झो लखु लखु रुपिया बि पाण अगरि पंजनि शयुनि में लॻाईंदासीं जीअं एफ़ डी थियो पैंशन प्लान थी ॿी एस आई पी थी ठीकु आहे गवर्मेंट बॉन्डस थिया हुननि में पाण पेसा लॻाईंदासीं त साईं तव्हांजा पेसा हिक सई जॻह ते लॻल हूंदा ऐं हरु हरु महीने तव्हां पंहिंजो हिकु इन्कम सोर्स मना सम्झो हिक इन्कम तव्हां जनिरेट करे सघो था त मां त पाण उहो कमु कंदासीं साईं ऐं पाण हूअं ई तव्हांखे मां बि हूअं ई सलाहु ॾींदुमि की ईअं ई कंदासीं पाण ठीकु आहे साईं तव्हांखे ॿियो कुझु

हा जी साईं तव्हांजे बैंक अकाउंट मां ई पाण कंदासीं रोकड़नि जी उन में न आवशकता आहे पाण वाईट मनी जेको मां ई पाण कंदासीं जी जी साईं ओके ओके जी साईं हरिओम हरिओम साईं